आङो संनाय खावनाय समाव बिदिनो गेसफोराव माब्लाबा समाव स्कुल टाइम फैनाय समफोराव बिदिनो मालाबा समाव हाखु दाखु जाफ्लांनाय समाव बिदिनो मेगं संनाय नाफोर सेरनाय दै गुदुं फुदुंनायफ्राव बिदिनो बेरदेरनानै मोदोमाव आखाइ आइथिंफ्रा थिफुनानै थायो थानायालाय माला अब्लाबो आं बिनिफ्राय मलम बायदिसिना लानानै डक्टरनियाव थांनानै मोजाङै मोजां मलम बा मुलिफोरखौ लानानै दा मोजाङै मोजां हामखांफिननो हायो एसां गिदिरथ' खैफोदलाय जेबो जायाखै जानायालाय जेनेबा बेसां खिनि मलमखौ लानानै बे संनाय खावनाय समाव आं जा खि खैफोद जादोंमोन बेनिफ्राय आं मोजाङै मोजां हामखांफिननानै दा मोजाङैनो दङ